जीवनमे कलाके बहुत पैघ महत्व अछि जेना जीवनमे जिबाके लेल सबसँ पैघ कला हेबाके चाही जीवनमे कला नहि अछि तऽ किछु नहि अछि जीवनके कला इन्सानके मानवके हर समाजमे एकटा अपन महत्व रखै छै अपन पाराग्राफ रखै छै अहाँके जीवनकालमे किएक अछि एहि समाजमे कि नीक छै कि खराब छै एकर सबके जानकारी अहाँके जीवन कलामे महत्वपूर्ण छै समाजमे नीक बनैमे कोन तरहके मदति होइ छै से तऽ हम अहाँ जनिते छी जीवनमे जँ अहाँ नीक व्यक्ति नहि छी नीक आचार नीक विचार नीक बोल नीक भाषा इएह जे छै जीवनके कला छिए आओर जीवनके कलाके महत्वके बारेमे जँ अहाँ किछु कहि सकै छी तऽ इन्सानके लेल सबसँ पैघ इन्सानियत छिए जीवनके लेल समाजमे नीक बनैके लिए जीवनके कला लोक कहै छै फलाँ व्यक्तिके एहन बेवहार छलै तेँ ओकर बेटोके एहने बेवहार भेलै इएह जीवनके कला थिक जे लोक बापसँ पुत्र सिखैत अछि बाबासँ पिता सिखैत अछि पितासँ पुत्र सिखैत अछि हम अहाँ इएह जीवनके कला सिखैत अएलहुँ ताहि दुआरे समाजमे जे केओ व्यक्ति छथि जे किछु छै सब अपन जगहपरमे सामाजिकके लेल लोक कहै छै हमरासबके मिथिलाञ्चलमे कहबी छै जे जीवन सबसँ बहुमूल्य चीज छै भेटत कि नहि भेटत लेकिन जीवन जे भेट गेल ओकरा नीकसँ जिबी आओर खुशहाल भऽ कऽ जिबी